पहिले टेक्नोलॉजीके एतय व्यवस्था नहि रहय जेनाकि पहिले रहय टेलीफोन ओभी सभके घरमे नहि रहय ककरो ककरोके घरमे रहय जेना गाममऽ पन्द्रह आदमीके घरमऽ देखयके लिए मिलतय ओकर बाद टेलीफोनके बाद एलय मतलब छोटका फोन जेनाकि सैमसंग नोकिया सभके इहो फोनसभ लग नहि रहए ओहो ककरो ककरो लग रहय ओकर बाद टेक्नोलॉजीमे हमरा ई बदलाव देखयके मिलल ओकर बाद एलय स्मार्टफोन जेकि सभके घरमे छै जेनाकि ककरो घरमे पाँच आदमी छै तऽ पाँचटा फोन ककरो घरमे दश आदमी छै तऽ दशटा फोन एतय मतलब बदलाव देखेके लिए मिललय ओ स्मार्टफोनमे बहुत किछु छै वाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम अगर हमरा ककरो किछु भेजयके रहय छै फोटो या कोनो मैसेज किछु भी कोनो चीजे तऽ तुरत हम वाट्सअप पर भेज सकैत छियै इएहा सभके कारण इएहा सभसँ टेक्नोलॉजीमऽ बहुत बदलाव एलय हँ

आओर बहुत मतलब बहुत बढ़िआँ भेलय हँ कि मतलब बहुत बढ़िआँ व्यवस्था भेलय हँ मोबाइल पहिले जेना फोर जी फोर जी फाइव जी सभ आबि गेलय एहि कारण बहुत मतलब बढ़िआँ भेलय हँ